रहु रहु माछ केना दै छियै केना रहु पाँच किलो लेब आओर ओइमे कनि बीघट केना दै छियै हजार डेढ़ सए रुपैये कनि दाम ओइमे रेट कनि कम करब गैञ्चा माछ गैञ्चा माछ केना यऽ डेढ़ सए रुपैये कनि अइमे हमरा दू किलो लेनाइ यऽ हाँ छही केना यऽ जे जे कम करबै पाँच किलो लेब छठिहार छियै छठिहार छियै कहैए कनि लए लेबै जौं देबै कम रेट करबै तऽ लए लेबै दस किलो हाँ नीक हेतै लए लेबै बीचमे जाके लए लेबै आओर भाकुर भाकुर केना दै छियै ओहो लेबै पाँच किलो आओर अपना माछके पहिकारी करै छी तऽ अपन अहाँ कहि देबै सभके कोइला महारवला लोक भने करै छी अपन जाय ले ले कऽ जे आन गाँव जेतै से अहि गाँवमे अपन लिऽ बिजनेस करू हाँ जकरा लए कऽ हेतै से अपन जानकारी हेतै तऽ अपन लए जेतै सभ अपन किए जेतै दोसरा ठाम अपन नहि कहल कहल कहला मोहल्लामे हँ हम आयब लै लए